ہندوستان کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے اور اس نے ملک کی تشکیل میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے جیسے ہم آج تک اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں ویسے تو ہندوستان کی تاریخ بہت ہی قدیم ہے مگر آج تک جس تاریخ کی واقعہ کے اثرات موجود ہیں وہ بارہویں صدی سے شروع ہو کر انیسویں صدی تک کے حالات کے اثرات موجود ہیں اسی وقت سماجی تعلیمی کلچر رہن سہن اور بھی بہت کچھ ہے